चडांत चड लग्न सभारंभ हे परंपरेन जे कितें रिती रिवाज चलत आयल्यात त्याच नेमा प्रमाणें जातात तरी आसतना बदलत्या काळाचो विचार करून बऱ्याच लग्न समारंभानी वेगवेगळ्या राज्यांतले काही गजाली तांचो आसपाव आज आमकां जाल्लो दिसता तरीकूय काही समाज अशे आसात जाणी आजुनूय आपले पारंपारीक पद्दतीचे जे लग्नाचे रिवाज आसात ते सोडिल्ले नात